म्हाका भोंवपाक वचपाक दोन थळां आवडटात ती म्हळ्यार एक समूद्र तट आनी दुसरीं म्हणल्यार देवळां दोनूच जागे अशें आसात जंय मनीस मेकळेपणान आपल्यो भावना उक्तावपाक शकता एक जागो असो आसा समूद्र तट जंय ल्हाराच्या सांगातान तूं तुजें दुख्ख सगळें विसरून वता ल्हारांच्या आवाजान सैमाच्या सोबीतकायेन तुमचें दुख्ख गोपांत घेता आनी हो सैम तुका मन मेकळे करून सुखान आनंदान दवरून परते घरा धाडटा तेच परी देवळांनी जेन्ना तूं वता तेन्ना तुजो मोग तुजी भक्ती तुजो राग फक्त तूं देवाचेरूच हक्कान जे आसा गाजोवपाक शकता कित्याक हो एकूच देव अशी एक शक्त आसा जी आमकां आपली चूक सो आपले भावनां आपले दुख्ख सगले आपल्या पोटांत घेवन आमकां आदार पालव दिता सो ही दोन थळां म्हाका आवडटात ते म्हण एक समुद्र तट आनी दुसरें म्हणल्यार देवूळ ज जाग्यार हांव मेकळेपणान मन मेकळे हक्कान उमेदीन मोगान जे आसा दीस सारपाक शकता